महाराष्ट्रा में तरह तरह जे भाषा जा माण्हू रहंदा आहिनि त सभिनिनि खे पंहिंजी पंहिंजी भाषा जा ऐं पंहिंजी पंहिंजी भाषा जा संगीत लोक नृत्य उत्सव सभिनिनि खे पंहिंजी भाषा जो वणंदा आहिनि त सभु भाषा जा जीअं माण्हू रहंदा आहिनि त सभु भाषा जा संगीत ऐं नृत्य उत्सव थींदा ई आहिनि जीअं जीअं कोई उत्सव थिए थो हुन उत्सव में हुनजी भाषा जो अगरि कुझु आहे कार्यक्रम त हू पंहिंजी भाषा जा कंदा जीअं अगरि सिंधी भाषा जो कुझु थिए थो त सिंधी भाषा जा पंहिंजा कार्यक्रम उत्सव कंदा अगरि गुजराती भाषा जो कुझु अचे थो समुझो फेस्टिवल अचे थो या कुझु त पोइ गुजराती भाषा वारा पंहिंजो कंदा जीअं गरबा गरबा कंदा त हिते त सभु कोई सभई भाषा जो उपलब्दी थिए थी सॼे साल में सभु कुझु कोई न कोई भाषा जो अचे ई थो सभु ई भाषा जो कार्यक्रम संगीत नृत्य उत्सव थिए ई थो कोई न कोई कार्यक्रम हिते थिए ई थो